में मतलब कि आर्ट एंड क्राफ्ट ऐ जियां हत्थें बनाई दियां चीजां होंदियां ना उं'दी कुछ लभदियां किश होर न ओह् दूरों बंदा दिक्खियै आक्खी ओड़दा कि हां एह् चीज हत्थों बनी दी ऐ ते में अपनी स्हेली गी गिफ्ट दित्ता हा ओह्दा ब्याह् होएआ हा ते में उसी गिफ्ट दित्ता हा जियां पैह्लें अज्ज कल ओह् चला दा तुं'दे इ'यां होंदा हा हत्थें कढाई कड्डियै दित्ता हा में उसी कपड़ा लाया इक ठीक ऐ ओह्दे च हत्थें कढाई कड्डियै इक कुड़ी बनाई इक मुड़ा बनाया ठीक ऐ उप्पर उं'दा दौनें दा नाम लिखेआ ओह्दा ते ओह्दे घरै आह्ले दा दौनें दा नाम लिखेआ ओह् में उसी पैक करियै ओह में उसी गिफ्ट दित्ता ठीक ऐ खर्चा बी घट्ट आया लग्गी मैह्नत ओह्दे च पर लेकिन उसी ते पता ऐ ना में हत्थों चीज बनाई दी ऐ ठीक ऐ ओह्दी उन्नै कदर पानी उन्नै ओह् रक्खी ओड़ी दी अन्दर अपने में दिक्खेआ उन्नै फोटो भेजेआ हा मिगी उन्नै ओह् अपनै सामनै अपनै सामनै लाए दा फोटो च क्योंकि उ'यै जे में उसी कोई बज़ारा चीज चुक्कियै चीज देई ओड़दी उसी पता ना ओह् कोई जेह्ड़ी चीज़ में देआं उ'ऐ चीज़ कुसै होर ने बी दित्ती दी होंदी ही होई सकदा हां क्योंकि अपने हत्था बनाई दी चीज होंदी ना लभदी किश होर ऐ उप्परा अगले बंदे गी लगदा कि हां इस बंदे ने मेरे बास्तै मैह्नत कीती ऐ कुछ होना गै कि में उसी मैह्नत कीती ही मतलब कि शैल लगदा अगले बंदे गी बी कि अगले बंदे ने मेरे बास्तै बनाया हत्थों चीज़ बनाई दी किन्नी मैह्नत करियै बनाई दी उसी बी लगदा कि हां इस बंदे गी मेरे कन्नै कोई लगाव होना एह्दे कन्नै प्यार लभदा कि उस बंदे कन्नै सानूं किन्ना प्यार ऐ कि सानूं ओह्दे बास्तै इन्नी मैह्नत कीती अपने हत्थों चीज़ बनाई ओह् बी निं ऐ कि भला कुसै कोला होर कुसै होर कन्नै ओह् कीता होऐ जां कुसा बास्तै बनाई दी होऐ मतलब कुसा गी नी बनाइयै दित्ता में कदें इक उसी गै दित्ता ते इक दो होर चीजां बनाई दियां बाकी अपने घर बनाइयै चीजां लाई दियां हून जेह्ड़ा कोई बी उसी दिखदा ओह् बोलदा कि हां एह् किन्नी शैल ऐ मिगी बी बनाइयै देआं अपने घर दा डैकोरेशन कीती दी ओह् चीजां लाइयै जेह्ड़ा दिखदा बोलदा कि किन्ना शैल ऐ मिगी बी बनाइयै देआं मीं बी बनाइयै देआं मिगी बी बनाइयै देआं पर मैह्नत लगदी टैम होना चाहिदा बंदे कोल बनी जंदा मैह्नत लगदी ओह्दे च बड़ी ओह् चीज़ लगदी बी बड़ी शैल जियां में अपने घर लाए दा इक ओह् इ'यां बनाइयै कुछ इक दो चीजां लाई दियां पैह्लें मेरी भैन ही उसी कोई इंट्रस्ट नेईं ऐ हा इस चीज़ें च जिसलै उन्नै मिगी बनांदे दिक्खेआ तां उसी बी लग्गेआ कि हां भाई अपनी बनाई दी चीज शैल लगदी ऐ मिगी दिक्खी दिक्खियै उन्नै बी बनाना स्टार्ट करी ओड़े दा ओह्दा बी दिल करदा बनाना दा ते ओह् बी किश किश बनांदी रौंह्दी ओह् बी बनांदी रौंह्दी दोऐ जनियां बनाइयै ते घर भरे दा अपना पूरा इ'यां लाई दियां शैल चीजां इक बारी मतलब कि स्कूल होंदा बड़ी बार होंदा कि स्कूल कोई हैंडमेड चीजें दा कंपीटिशन होंदा कोई परानी चीजां होन जां कोई मतलब वेस्ट चीजें कन्नै किश सानूं बनाए दा होऐ जेह्ड़ी बेकार चीजां होंदियां उं'दे कन्नै कुछ बनाए दा होऐ ओह् चीजां देनियां उत्थें सानूं में बड़े बार लेती दियां बड़े ईनाम थ्होंदे ठीक ऐ सार्टिफिकेट थ्होई जंदे बंदे कक्ख ते थ्होंदा नाम गै होंदा इ'यां लोग सोचदे कि एह् केह् करना इसी अपना टाईम वेस्ट होंदा ओह्दे च टाईम वेस्ट होंदा एह् केह् करना एह् किश बनाई बनाइयै इ'यां गै बैह्ले बैठे दे रौंह्दे किश आंदा निं ऐ तां एह् किश करदे पर उ'नें गी एह् निं न ऐ कि इसी बनाने कन्नै जेह्ड़ी अन्दरा दा खुशी मिलदी ना ओह् बड़ी अच्छी होंदा बड़ा मतलब कि इ'यां खुशी मिलदी कि भला हां में कुछ बनाए दा ऐ बड़ा इ'यां मतलब कि अच्छा लगदा अपने आपा च बी बनाइयै जियां कोई यूट्यूब वीडियो दिक्खियां उत्थूं इंसपिरेशन लेई लेई ते कि'यां बनांदे केह् करना केह् केह् ओह्दे च समान लगदा कैह्ल्ली बनाना होंदा मतलब कि बनाना कैह्ल्ली होंदा स्हेई गल्ल कैह्ल्ली बनाना कैह्ल्ली अपना टाईम वेस्ट करना जेह्ड़ी तुसें ओह् घर चीज बनानी होऐ तुस बाह्रा आह्नियै बनाई लैओ इन्नी शैल होंदी ओह् चीज लेकिन जेह्ड़ी अपने हत्थें बनाई दी चीज होंदी ना कोई कुसै गी आक्खी सकदा कि हां एह् में हत्थें बनाई दी जे कुसै गी ओह् चीज़ तुं'दी कुसा गी पसंद आई गेई कुसा ने तुसेंगी पुच्छना कि हां जी एह् महाराज तुसें कु'त्थू आंदी दी उसी आक्खी ओड़ना कि एह् में घरा घर आपूं बनाई दी अपने हत्थें कन्नै बनाई दी मिगी पसंद आई गेई ऐ ठीक ऐ उसी बी लगदा तो उन्नै आखना कि एह् बड़ा शैल ऐ आपूं बनाए दा ठीक ऐ लोग बी तरीफां करदे जेह्ड़ा बी दिखदा ओह् बी तरीफां करदा दिक्खने आह्ला बी तरीफां करदा सी बी लगदा कि बच्चा कुछ करी सकदा ऐ बनाई सकदा ऐ बच्चे च टैलेंट ऐ पर लेकिन होंदा कि कुछ लोग होंदे कि एह् कुछ निं करना टैम बरबाद होंदा एह् होंदा बो होंदा ओह् बोलदे क्योंकि कोई निं चांह्दा कि तुस शैल रवो जेह्ड़ी तुसें गी खुशी मिलै ओह् करो लेकिन करना उऐ जेह्दे च खुशी मिलै मिगी किश करियै खुशी मिलदी बड़े लोग बोलदे कि कैल्ली करना इयां टैम वेस्ट होंदा जे होंदा बो होंदा पर नेईं अच्छा बड़ा लगदा असेंगी कोई बी हैंडमेड क्राफ्ट बनाए दा कुसै गी कोई चीज गै दित्ती दी होऐ ओह् कियां सांभियै रखदा हून मेरी स्हेली ऐ उन्न किन्नी सांभियै चीज रक्खी दी ऐ होई सकदा ओह् उसी बड़ा गै सांभियै रक्खग दे तो होई सकदा जदूं धोड़ी ओह्दे बच्चे होने ओह् बी दिक्खन एह् मेरी स्हेली ने हत्थों चीज बनाइयै मिगी मेरा ब्याह् च दित्ती ही उन्नै किन्नी कदर पानी ओह्दी बच्चें ने बी आखना साढ़ी मासी ने दित्ती दी ऐ चीज हत्थें बनाई दी ऐ कि अपने हत्थें चीज बनाई दी ना गल्ल किश होर होंदी जियां साढ़े घर कोई चीज़ां पेदियां होंदी साढ़ी दादियें नानियें बुनी बुनियै इ'यां क्रोशियै कन्नै चीजां बनाई दियां होंदियां ओह् बी बड़ी शैल लगदियां न किश बनाए दा होऐ निक्के होंदे सानूं स्बैटर बनाई बनाइयै दिंदियां हां हून चलो इन्ना ओह् मज़ा ते नेईं आंदा स्बैटरें स्बुटरें आह्ला लेकिन सानूं एह् ते बनाई सकने आं ना अपने घर डैकोरेशन आह्ली चीज़ होई गेई कुछ बी होई गेआ मतलब कि बड़ा अच्छा लगदा अपने आपै च बी अच्छा लगदा कि हां सानूं कुछ बना दे आं बड़ा स्हेई होंदा ऐ ताइयों बनान्ने होन्ने आं कि अपने आपै अंदर असें कुसै बास्तै कक्ख निं करना करना ओह् जेह्दे कन्नै तुसेंगी खुशी मिलै ते उ'ऐ गल्ल ऐ कि ओह् चीज़ां करियै मिगी मिलदी खुशी ते ओह् में तां करियै करनी होन्नी कि मिगी अन्दरा खुशी मिलै जेह्ड़ा मेरा दिल करै में ओह् करना चाह्न्नी आं जेह्ड़ा मिगी जिस चीजां नै खुशी मिलै ओह् चीज करनी के हां तुं'दा रूह् खुश होऐ ओह् चीज करियै तुसें उसी बार बार जिसलै तुं'दे घर चीज लग्गी दी होऐ तुसें उसी बार बार दिखदे रौह्ना ओह् तुसें लभदी रौह्नी तुं'दी अक्खियें सामनै रौह्नी ठीक ऐ जिसलै ओह् तुं'दी अक्खीं सामनै रौह्ग ते तुसें उसी दिक्खी दिक्खी मोटिवेशन मिलनी कि हां भाई सानूं एह् कुछ होर करना चाहिदा जेह् साढ़ा अग्गें लग्गे दा कोई होर कोई दो चार चीजां होर बनाचै चार चीजां होर लाच्चै कोई बाह्रा आवै पैह्ली नज़र ओह्दी इं'दे चीज़ें पर गै जावै उ'नें गी खुशी कोई दिक्खै ओह् बी तरीफां करै तुंदियां जिसलै तुं'दियां तरीफां होनियां तुसेंगी खुशी मिलनी आपूं गै जो बी करना अपनी खुशी बास्तै करना कि मतलब कि अन्दरा खुशी मिलै उऐ कम्म करना कुसै दी गल्लें गी निं सुनना ऐ कि नेईं शैल ऐ बने दा जां नेईं इक बारी नेईं शैल बनै दूई बार शैल बनदा एह् होंदा गै पैह्ली बार बनाए तां कुसा दा शैल निं होंदा ऐ बार बार बनांदे रौह् बनांदे रौह् बड़ा शैल बनी जंदा फिर मतलब अच्छा लगदा अपने आपा गी बड़ा अच्छा लगदा कि सुनदे रवो उसी बनाइयै दिखदे रवो दिखदे रवो तो सामनै अक्खें सामनै पेदा होऐ दिल बड़ा खुश होंदा ओह् किश दिक्खियै